آج کل کے بچے تفریح کے لیے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں سوائے موبائل پر گیم کھیلنے کے یا انٹرنیٹ پر یوٹوب پر کلک دیکھنے کے وہ اور کچھ بھی نہیں کرتے یعنی ان کے پاس وقت نہیں بھی ہوتا ہے تو وہ اس چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں اب تو بچوں کو واقعی انہیں زبرستی گھر کے باہر بھیجنا پڑتا ہے کہ گھر میں مت رہو موبائل لے کر مت بیٹھو باہر جاؤ کچھ کرکٹ کھیل لو یا ما فٹ بال کھیل لو یا بال سے کھیل لو ہمارے زمانے میں ہمارے والدین جو ہے تو ہمیں زبردستی گھر میں پکڑ کر لایا کرتے تھے کہ بس اب کھیلنا بند کر دو اور ہمیں بچوں کو زبردستی باہر بھیجنا پڑتا ہے ایکچویلی انہیں دوستوں میں بھی ملنے میں اب بالکل دلچسپی نہیں رہی ہمیں تو ہمارے دوستوں سے الگ کیا جاتا تھا تو بالکل اداس ہو جاتے تھے لیکن ان بچوں کو تو دوستوں سے بھی ملنے کے لیے بس انہیں ایک کونا چاہیے ہوتا ہے اور موبائل چاہیے ہوتا ہے